जिद' नबेम्बर नैरोजा जिस्नि बा सेप्तेम्बर नैरोजा जिडाइन गु नबेम्बर नैरोजा जिसे जिद' नबेम्बर नैरोजा नैजिनै जिस्नि सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम